हँ हमे अपने पढ़ै खातिर बहुत मेहनत करलै छिए बहुत किछु मतलब छोड़लऽ छिए मतलब टाइम नहि देखली नहि केनहुँ मतलब केनहुँ करिके बहुत मेहनत करिके पढ़ैलए सोचलिए बहुत अच्छेसँ पढ़लिए दिन राति किछु नहि देखलिए पूरा सुबह हो सुबह छै कि शाम छै पता नहि सब चीज छोड़िके मतलब पढ़ाइपर फोकस करलै छिए पूरा धियान देलऽ छिए पढ़ाइ सबसँ जरूरी छै हमरो लिए किछु भी करना छिऔ लेकिन पढ़ाइ होना छिऔ बहुत अच्छेसँ फिर पढ़ाइ सब किछु छै बढ़िआँसँ पढ़ना छिऔ आओर पढ़ाइ ही ज्यादा जरूरी छै सभीके लिए बढ़िआँसँ होना छिऔ दिन बहुत मेहनत करल छिए पढ़ाइके लिए होना भी छै बढ़िआँ